पंजवीह टे हज़ार अठ सौ पंटीह पंजवंजाह हज़ार ॿ लख ॿारहां हज़ार चारि सौ टीह नव लख नवानवे हज़ार नव सौ नवानवे